जय झूलेलाल दादा मां रोटी जो ऑडर कयो हो मां रोटी जो ऑडर कयो हुयो ॿ भाॼियूं अने फुल्का चांवर अने दाल उअ सभु ऑडर कयो हो त उनमें अ मैसिज ॾेखारे थो की पोहिची वई आहे पर हिते डिलीवरी मुंहिंजी हिते पोहिची कोन्हे त दादा थोरो ॾिसी करे ॿुधायो त मूंखे त मुंहिंजी डिलीवरी पोहिची कोने न त पोइ मूंखे मुंहिंजो ऑडर आहे न कैंसिल करे रखो दादा अञां न पोहिची न आहे मुंहिंजी रोटी